बर'फ्रा बैसागु फोरबो फालिनाय जायो बेजों लोगोसे खेराय फोरबो फालिनाय जायो

खेराय फोरबो फालिनाय जायो फोरबो खुंनायाव मोसानाय बिदिन्था दिन्थियो रंजानाय फोरबो पुजा हाबा हुखा बायदिसिनाफोर नोंसोर बे बायदि दंखानाय थारै नुनो मोनो गोगोममैनो बेफोर मोनसे जोबोद गोसो गोज्रा देहा आरो हायना गोनां हारिमुवारि फसंथाय गोहोम सल' बाथा आरो सल' खन्थायफ्राव बेफोर बायदि मेथाय दामनाय देनाय भावथिना गेजेरजों गुरै गोरलैयै सुजु समाजनि गेजेराव फोसावनाय खुंथाय आरो सुबुं फोर्बो फालिनाय जायनाय खुंथाय खेराय फोरबोआबो बेबायदि मोनसे सुबुं फावथाय खुंथाय जोंनि रायजोआव बे खेराय फोर्बो सानस्रियै बायदि गुदि धोरोम आरो बाथौ सिबियारि सोरजिनाय आरो एबा बोराय बाथौ सोलोंथाय आरो जिदाइन रोजा मोदाय गुरु गुरुजों मोसानानै दिन्थिफुंनाय नुनो मोनो बाथौ आरिफ्रा खेराय होनानै गेजेरजों आखा फाखा बाथौ दा जों खालामनाय आरो होनाय फोरबो आफा इसोर बोराय बाथौ आरो गासै मोदाय मोदायजोफोरखौ खेरायनि नेम खान्थियै खुंनाय बायदियै मोन जिदाइन रोखोमनि मोसानाय आरो फाव दिन्थिनाय बायदिजों खेराय फोर्बोआव दैदेननाय औ एबा सिगांआव रोखायै फोरमायनाय होयो नोंसोरो खेराय फोरबो खुंथाय नायोब्ला गोसो होनायसाय बैयाव एसे सुबुं मोन्थिनाय सावरायनाय बायदि बिथांजों आरज गाबो बिथांनि हान्जायाव सासे बर' दौरि एबा गाहाय दौरि एसे लेङाय दौरि एबा आलि दौरि आरो सासे दौरि थायो अजाया दौरि सानै खेराय फोर्बोखौ जागाय जेन्नानै लानाय लोगो लोगो गिबि खामानि महरै थासारि फोरखौ दै गोथार जों सारनो थिनो आरो बिसोर सानैया दै गोथार सरासनस्रा बोराय बाथौ आरो साथ जिदाइन रोजा मोदाय गुरु गुरुजो मोनदों होन्नानै खामानि मावो दिनैनि खेराय अजाया मोन्थिनाय रंजा सांनाय लोगोआरि हांखो

लोगोआरि हांखो